पहिले जे रहै माटिक बरतनमे हरचीज होइत रहै मतलब ओकरेमे लोक गहुम चावल जे रहैत रहै सभलोक ओकरेमे रखैत रहै हरचीज तखन मटिक जादे उपलब्ध रहै जादे हरचीज करैत रहै तखन बहुत रहै अथीमे समस्या अथी होइत रहै तऽ आब जे छै धीरे धीरे सभ जे छै ओ सभके उठि रहलै हन सभ हटि गेलै हन तनी मनी इसभ जे छै अथिएमे होय रहलै हन तखन अइसन होइत रहै कि मिट्टीएके बरतन जे रहै पहिले ओहिमे खाय लेल बनबैत रहै उएहमे हरचीज करैत रहै खाना भी बनबैत रहै उएहमे खयबो करैत रहै किएकि तखनि कोइ चीजके अथिए नहि रहै तऽ उएहमे लोक बनबैत रहै खाइत रहै रहैत रहै अपन हरचीज उएहमे करैत रहै आब धीरे धीरे अइसन होय रहलै हन कि सभचीज ओसभ उठि रहलै हन तऽ अपन लोक हरचीज होय गेलै स्टीलके तखनि लोक कोठी बनबैत रहै मट्टीएके चूल्हा बनबैत रहै मट्टीएके हरचीज बनबैत रहै मतलब अथी पाड़ैत रहै सभ सभलोक तखनि मिट्टीएके बनबैत रहै किएक कोइ चीजके करैत रहै रहैत रहै आब तऽ अइसन होय गेलै हन कि हर गिलास होय गेलै स्टीलेके होय जाइ छै अथी होय जाइ छै स्टीलेके होय जाइ छै कोठी भी होय जाइ छै अथिएके उएह सभमे लोक आब दालि चावल जकरा जे होइ छै गेहूँ आटा सभ अपन रखै छै तऽ ओ चीजके नामे निशान जे छै उठि रहलै हन धीरे धीरे आ लागै छै कथी होइत होइत पता नहि ओ फेर उठिओ जेतै तनी ओहोमे नहि आब तऽ लोक तखन रोटी भी बनबैत रहै मिट्टीएके बरतनमे हरचीज होइत रहै मिट्टीएके बरतनमे आब मिट्टीके बरतन कतयसँ धीरे धीरे उठि रहलै हन उठि रहलै हन कि मतलब उठि गेलै मतलब पहिले बहुत अथी रहै सस्ती समय रहै तखनि लोक इसभ करैत रहै लोकके नहि तऽ इसभ लोक करैत रहै आब तऽ जेना जेना महँगाइ होयल जाइ छै तेना तेना एकदम सभ सभके फैंसी बढ़ल जाइ छै हरचीजके अथी होयल जाइ छै तऽ लोक अभी तखन मिट्टीके बरतनमे करैत रहै आ अथिओ करैत रहै जे होइत रहै सभ लोक मतलब मिट्टीके मात्रा तखनि बहुत जादे रहै आब तऽ अइसन अइसन बात छै कि ओहि सभसँ अथिओ नहि रहै छै तऽ जे रहलक अपना हरचीज लोक छै इएहमे लोक करै छै कोइ दिक्कते नहि रहै छै आ आब अभिओ छै बहुत छै लेकिन आब उठि रहल अइसन बात नहि छै कि अभी अथी नहि होलै लेकिन अभी छै कहीं कहीं होइ छै तऽ ओकरेसँ होय रहलै हन सभ बरतनमे होइत रहै चाय भी होइत रहै खाना भी होइत रहै जे लोक अथी करैत रहै तऽ जहाँ होइत रहै सभ मिट्टीएके बरतनमे होइत रहै आब जे छै ओहिसभ खातिर तऽ लोककेँ होइ छै तऽ सस्ती समय रहै तऽ तखन तऽ अथी करैत रहै लोक मिट्टीके उपलब्ध जादे रहै तऽ ओहिसभ करैत रहै आब हरचीजके अथी होय गेलै तऽ ओ भी चीजमे लोकके रोक अथी भए गेलै नहि होइ छै नहि अथी आ तखन तऽ लोकके पुरैत नहि रहै नहि अथी करैत रहै तऽ लोक की करि सकितै मिट्टीयेके अपन कोठीमे चावल रखैत रहै गेहूँ रखै रहै मक्कइ रखै रहै दालि चावल जे जहाँ होइ रहै लोकके सभ मिट्टीएके चीजमे रखैत रहै आ मिट्टीएके ओकरे सती सभचीज करैत रहै रहैत रहै अपन अथी करैत रहै जे होइत रहै सब अपन मिट्टीएके मतलब मिट्टीके उपलब्ध जादे रहै तऽ मिट्टीके अथी ज्यादे होइत रहै आ आब जे छै मिट्टीके अथी मतलब स्टेंड्री जेना जेना अथी सभके बढ़ल गेलै हरचीज होयल गेलै तऽ मिट्टीके मतलब अथी कम होयल गेलै तऽ आब तऽ लोक मिट्टीके बरतनमे खयबो नै करै छै आब तऽ स्टीलके बरतन खाली भए गेलै अथी भए गेलै सभचीज मतलब अथिएके होय गेलै तऽ मिट्टीके बरतनमे तऽ उपलब्धे लोकके नहि होइ छै नहि अथी करै छै सभ मतलब सबटा अपन जएह अथी होल ओकरेमे खयलक आ चायसँ भी चाय तक भी आब नहि लोक मिट्टीके बरतनमे उपलब्ध करै छै पीयै छै ओहिसन नहि भी अइसन बात नहि छै कि सभ हटि गेलै फेर भी ओकरामे पियै छै अथी करै छै आ कनी कनी भी फेर छै अइसन कि गेहूँ चावल भी रहै छै लेकिन बहुत कम आब जे छै ने हरचीज स्टीलके स्टीलके होलै चदराके होय गेलै अथीके भए गेलै अपन जइसन जइसन अथी होलै बढ़ल गेलै तइसन तइसन सुविधा अथी होयल गेलै ई अर खातिर लोकके अथी नहि छै जेना जेना अथी होलै तेना तेना मतलब होय रहलै हन तऽ इएहसभ छै बात जइसन जइसन समय होलै तइसन तइसन अभी अथी रहि रहलै करि रहलै हन आब तऽ इएह सभमे होइ छै कि तऽ पहिले लोककेँ नहि अथी होय तऽ ओहोसँ लोक रहैत रहै जीयैत रहै आब तऽ एखनि अथी भी ज्यादे रहै करैत रहै तऽ अपन जे जेना अथी होइत रहै तेना रहैत रहै करैत रहै ओहि खातिर दिक्कते लोककेँ नहि छै आब तऽ छै जइसन कि अथी होलै तब जकरो भी अथी नहि छै ओहो भी मिट्टीके बरतनके अथी नहि करै छै कहीं छेबे नहि करै बहुत कम भए गेलै इसभ चीज इसभ चीजसँ बहुते आब लोक नहि अथी करै छै जे जहाँ रहै सभ ओसभ खतम भए गेलै आब खाली स्टीलके बरतन थारी रहै गिलास रहै जे होइ छै सभ स्टीलके सभके काम अथी खतम भए गेलै आब पहिले बहुत रहै लेकिन आब ओसभ जे छै नहि होइ छै आ नहि अथी रहै छै तऽ इएह सभके अथी छै पहिले लोक बहुत अथी करैत रहै इसभ चीजसँ आब जेना अथी होलै तऽ मतलब खतम होय गेलै